योग मोदी जी नमस्ते योग एक योग एक शक्ति है व्यायाम नहीं है कि जो व्यायाम करने से शरीर की इस सुडौल बनाता है योग योग विलोम और सूर्य नमस्कार करना योगा में है जो कि शरीर को स्थिर करके मन को एकाग्र करना योग का कुछ इस्ले इस्टीलेसन व्यायाम से अलग है योग का रूप व्यायाम से अलग है और हम लोग योग के द्वारा एकाग्रता प्राप्त करते हैं भगवत भागती भी प्राप्त करते हैं योग से मेरे शरीर में कितना हूँ भी परेशानी हो हर प्रकार का योग है साँस लेकर छोड़ना एक योग है योग आँख से भी योग है एक उँगली दबाने से भी योग है हर अंग को से योग से हम कर सकते हैं योग के बारे में हम बहुत बता सकते हैं कि योग हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है योग करने से साधना करने से मन एकाग्र हो जाता है भगवत भगवती भी प्राप्ति होती है योग से हमें बहुत लाभ है न कि व्यायाम से हम यही कहेंगे कि हर इंस लोग को योग जरूरी है योग करना चाहिए फिर कि जिससे कि हम लोग को हर चीज की शक्ति बढ़े आत्मबल बढ़े और विश्वास बढ़े योग के लिए हम बहुत से बहुत प्रयास करेंगे कि योग से सूर्य उपासना और आस्था प्रभु में योग अच्छा चीज है न कि सिर्फ व्यायाम ही अच्छा है योगा करने से हर अंग का जो बाडी है अच्छे प्रकार से हो जाता है हम लोग को नींद भी अच्छी आती है योग बहुत जरूरी है योग को करते करते हम लोग बहुत अपने शरीर की विकास को कर सकते हैं इसमें कोई संशय नहीं है योग करने से आस्था भी बढ़ती है ईश्वर प्राप्ति भी मिलती है भगवत भगवती भी मिलती है योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है योगी है योग करते करते हम अपने शरीर को एकदम सुडौल बना सकते हैं योग के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं बहुत कम है योग करने हर इंसान का करना चाहिए न कि व्यायाम व्यायाम तो सिर्फ बाडी बनाता है योग तो पूरे शरीर को शुद्ध निर्मल बना देता है योग योग के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे